ہاں جی بولیے سر وعلیکم السلام جی جی زہرا پبلک اسکول سے بات کر رہا ہوں جی بولیے سر جی جی بولیے جی جی جی جی جی جی ٹھیک ہے چھٹی دے دیں گے کوئی بات نہیں اچھے سے اس کا علاج کرائیے نہیں نہیں درخواست کی کوئی ضرورت نہیں ہے اچھے سے اس کا علاج کرائیے جب علاج کمپلیٹ ہوجائے تو پھر اس کے بعد اسکول بھیج دیجیے درخواست کی کوئی ضرورت نہیں ہے صاحب جی وہ ہم اس کے لیے تھوڑا آدھا ٹائم نکال کرکے ہم مینج کر لیں گے کسی طرح اس کا آپ ٹینشن نہ لیجیے بے فکر رہیے لیکن ابھی چونکہ اس کی اس کے ہیلتھ کا خیال کیجیے علاج اچھے سے کرائیے ٹھیک ہے سر جی جی جی جی جی اللہ تعالیٰ شفا کرے ٹھیک ہے ٹھیک ہے باقی سب نارمل ہے نا کوئی زیادہ پریشانی کی بات تو نہیں ہے

جی ہاں یہ تو یہ تو ضروری ہے سر بتا دینا ضروری ہے تاکہ ہمیں بھی لگے کہ بچہ کیوں نہیں آ رہا ہے آخر اس نے کیوں لیو کر رکھا ہے کلاس کو ٹھیک ہے آپ نے بتایا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم لگا دیں گے سر اس کے بارے میں بے فکر رہیے ٹھیک ہے ٹھیک وعلیکم السلام